मैं अपनी नौकरी की बात करूँ तो मैं कोंपीटीसन की तैयारी कर रही हूँ सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी गोर्मेंट नौकरी मिल जाए जो मैं अच्छे से करूँ और अपनी ज़िंदगी जीयूँ और रही उसके अलावा ये मेरा है कि मतलब मैं नौकरी करना चाहूंगी ये मेरा सपना भी है मेरी फ़ैमिली का भी सपना है और जिसके लिए मैं दिन रात महनत भी कर रही हूँ और महादेव ने चाहा तो मेरी गौर्मेंट जॉब जल्दी लग जाएगी इसके अलावा मैं योगा की स्टूडेंट रही हूँ योगा में मैंने डिप्लोमा किया तो मैं चाहती हूँ कि योग में भी मैं अपना करियर बनाऊँ योगा के लिए कुछ करूँ ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग का फ़ायदा उठाके अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो मैं योग में भी अपना करियर बनाना चाहती हूँ आने वाले समय में होगा तो मैं इसके लिए कुछ करूंगी भी समाज के लिए भी और खुद के लिए भी